جہاں تک بات باورچی خانے کی یا کچن کی کی جاتی ہے تو میں تو جب بھی کچن میں جاتی ہوں تو میری کوشش بس یہی رہتی ہے کہ میرے علاوہ کچن میں کوئی دوسرا نہ ہو کیونکہ اس سے میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں اریٹیٹ سی ہوتی ہوں یا پھر باتیں کرنے لگ جاتی ہوں جس سے کھانا بنانے میں بہت دشواری نظر آتی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں میری لائف میں جن کے ساتھ میں وقت گزارنا چاہتی ہوں جیسے میری بڑی بہن ہیں جو کھانا بنانے میں میری ہیلپ کرتی ہیں جب بھی مجھے کوئی نئی چیز بنانی ہوتی ہے تو تب میری بہت ہیلپ کرتی ہیں وہ اور ان کے ساتھ گزارا ہوا وقت مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ان سے مجھے نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے اور اس کے علاوہ میری امی بھی میرے ساتھ رہتی ہے تو بھی مجھے زیادہ ٹینشن نہیں رہتی لیکن اس کے علاوہ کوئی اور آتا ہے تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا ہے کیونکہ یا تو میں الجھ جاتی ہوں یا پریشان ہو جاتی ہوں یہ ساری چیزیں مجھے باورچی خانے میں پسند بھی نہیں ہے کیونکہ کھانا بنانا بھی ایک فن ہے اور اس فن کو جتنا اچھے سے نکھاریں گے وہ ہمارے لیے بہتر ہی ہوگا